हेलो जी मेरी बात डॉक्टर साहब से हो रही है जी आपका क्लिनिक कितने बजे तक खुला रहता है जी मेरी आँख में जलन हो रही है और लाल हो जाती है वह इसलिए

हाँ जी जी सर और जी हाँ जाना होता है न धुप हुई भी रहती है तो इस्कूल जाना रहता है मैं टीचर हूँ तो

हाँ सर वह मैंने एक पास में ही है उनको दिखाया था और एक और है पीपरिया में उन डॉक्टर को भी दिखाया था पर अब मतलब उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मतलब एक दो दिन ठीक रहती है फ़िर वैसे ही होने लगती

जी जी जी थैंक यू सर